एक एग्ड्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से हिंदी भाषा का उपयोग सामान्यतः बहुत कम हो गया है जिसका मुख्य रीजन या मुख्य कारण यह भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में ज़्यादातर किसी भी चीज़ को समझाने बताने उसको आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम का ही उपयोग किया जाता है किसी भी चीज़ या वस्तु जगह इत्यादि को दर्शाने के लिए इसको उपयोग में अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग किया जाता है हिंदी भाषा का इसमें ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है जिसके कारण से हिंदी भाषा का उपयोग आमतौर पर सभी लोग कम उपयोग में लेते हैं